जी सर बताइए जी सर श्याम मोटर से बोल रहे हैं नमस्कार नमस्कार

जी जी जी सर लगा हुआ है वहाँ पर जी बिल्कुल जी जी जी सर कितने कितने दिन तक हैं कितने दिन तक मिर्ज़ापुर में रहना चाहेंगे सर ठीक है जी सर बिल्कुल मेरे यहाँ कई प्रकार की बाइक हैं किस क्या पसंद करना चाहेंगे कौन सी बाइक पसंद करना चाहेंगे वो मिल जाएगी आपको जी सर जी जी देखिए मेरे पास सारे बाइकें उपलब्ध हैं जो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं ठीक है और कौन सा कौन सा बाइक लेना चाहेंगे सर उसका रेंट बता पाएँगे अच्छा जहाँ पर सर आप रहेंगे वहाँ आपका बाइक पार करने की जगह है या फिर फिर वापस मेरे यहाँ ही खड़ी कर के जाएँगे मेरे पार्किंग में

ठीक है ठीक है ठीक है सर ऐसा है कि एक फार्म फिर उसको फिल कर दीजिए फिर अपना ये वोटर आई डी या आधार कार्ड ये दे दे दीजिए और वहाँ एक सिग्नेचर करना होगा ठीक है फिर ये ले जाइए एक महीने के लिए चाहिए ना आपको जी उसका रेंट है तीन हज़ार रुपये लगभग देना होगा आपको पेड करना होगा ये ये तुरंत अब फिर उसके बाद जब बाइक जमा करेंगे तो एक हज़ार समथिंग और जमा करना होगा आपको जब छोड़ेंगे जी जी सर श्योर एक दम पक्का हो जाएगा कितना करना चाहेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट देखिए सर मिनिमम आपको ट्वेन्टी फाइव करना होगा ठीक है दो हज़ार पच्चीस सौ रूपये आपको पच्चीस सौ रुपये आपको करना ही होगा और ये सर प्रोसेस है पच्चीस सौ रुपये आपको पैड तो करना ही होगा शुरू में ठीक है और जब बाइक मतलब रखने आएँगे जब मतलब वापस करने आएँगे छोड़ने आएँगे तो उस में तब उसके बाद कुछ देखा जाएगा अभी तो आपको ये पच्चीस सौ रुपये पेड़ करना होगा ठीक है पहले ये फॉर्म ले लीजिए एक आधार कार्ड कॉपी दे दीजिए हमें कार्बन कॉपी